میں ذاتی طور پر نان فکشن لکھنا پسند کرتا ہوں کیوںکہ اس میں حقائق اور تجربات کی حقیقی عکاسی ہوتی ہے نان فکشن میں حقیقت کی بنیاد پر لکھنے کا موقع ملتا ہے جہاں معلومات کا درست اور جامع انداز میں پیش کیا جاتا اس میں مطالعہ تحقیق ذاتی تجربات کی مدد سے ایک موضوع کو سمجھنا اور بیان کرنا شامل ہوتا ہے خاص طور پر نان فکشن کی اس خصوصیت سے متأثر ہوں اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں معاشرتی مسائل اور تاریخی حقائق کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے میرا پسندیدہ مصنف ممتاز مفتی ہیں جو اردو ادب میں نان فکشن کے میدان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں میں ان کی کتاب لبیک سے بہت متأثر ہوا ہوں جس میں انہوں نے اپنے حج کی تجربات کو نہایت فلسفیانہ اور روحانی انداز میں بیان کیا ہے ممتاز مفتی کی تحریر تحریر میں گہرائی اور سادگی کا امتزاج پایا جاتا ہے جو قاری کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی بھی موضوع کو بیان کرتے وقت دیانت داری اور حقیقت کو مد نظر رکھنا سب سے اہم ہوتا ہے ممتاز مفتی کی نان فکشن تحریریں ہمیں زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں ان کی تحریروں سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ زندگی کے تجربات کو گہرائی میں جا کر سمجھنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اک معنی خیز عمل ہے اس سے آپ کے خیالات وسیع ہوتے ہیں اور آپ معاشرے کی مسائل کو بہتر انداز میں سمجھ پاتے ہیں